म्हाका कांतार करपाची चोड आनी चोड आवड सारकी पूण कांतार कोरपाकूय आमकां आमचे ताळे बरे भाशेन दवरूंक पडटा कोयरान कोयरान कांतार करताना इगर्जेन केन्ना केन्ना एशकोन्न कांशेर जाता कंटिन्युअस कांतार कोत्ता आनी दुसरींय कामां कोत्ताना आमची ताळे सारके पोडोन येता आनी मागीर कांतार कोरपा मातशें जायना पूण ताका लागून आमकां आमचे ताळे बोरे भाशेन दोवरूंक कितें कोत्ता हांव कितें कोत्ता की जिंजराचें उदक पिता नाल्या थोडो जिंजर तोंडां घालतां आलें आलें म्हुणटा तेका आलें तोंडां घालून मातशें आमचे ताळे बोरे दोत्तां आनी गोरोम उदोक पिवन आनी चोड कोन्न एशकोन्न चोड बोवाळ मान उलोवप आनी बोवाळ मान कांतार कोरोप न्हू जाता ते भाशेन बोरे भाशेन ताळो सांबाळून कांतार कोरपाचें आनी ताळो सांबाळून सोगलीं दुसरीं कामां कोरपाचीं